सुबह हम लोग उठते हैं तो ग गाय भैंस रखा है सुबह उठ कर उसके बाहर निकालते हैं उसको चारा भी डालते हैं पानी डालते हैं फिर खरी चलाते हैं पिसान विसान चला कर उसको खिलाते हैं खिला पिला कर उसको और दूध निकालते हैं और फिर उसके बाद भाई ज़्यादा जब दूध देती है तो उसको हम लोग थोड़ा बेच देते हैं थोड़ा खरी भूसी उसको पशुहा लाते हैं और जब कम रेहता है तो हम लोग भई उसके पका वका के खाते हैं आउ फिर उसको धो वो कर दोपहर में उसको छांहे वोहे बांधते हैं और अब फिर उसके बाद उसको तीन बजे नादी लगाते हैं लगा वुगा कर उसको कबार वा डाल कर तो फिर जाते हैं तो खेत में भाई थोड़ा घास छिल वुल कर घास उपाड़ कर उसको लाते हैं त झाड़ वुड़ के उसका अच्छे से साफ से तो फिर उसके मशीन में काटते हैं काट वुट कर उसके फिर खिलाते हैं थोड़ा भूसा भी डालते हैं अ घास डाल कर मिला कर उसको फिर खिलाते हैं फिर शाम के अंदर बांधते हैं फिर उसके ठंडी भी जब वह आ जाती है तो भाई हम लोग डराते है भाई इसके ठंडी हो जाए थोड़ा बोर वोरा उसको सी वु कर झाल वोल उसके ओढ़ाते हैं फिर अंदर मड़ई वड़ई में थोड़ा बांधते हैं की भाई इसका तबियत खराब हो जाएगी अब फिर बरसात रहता है तो भाई थोड़ा कीचड़ हो जाता है तो उसको हम लोग काछते है काछ वुछ कर उसके भाई थोड़ा कीचड़ हो जाता है ट अंदर बांधते है और जब ठंडी उ गर्मी वर्मी आती है तो उसके धो वो कर भाई अंदर बांधते हैं और जब सोचते हैं भाई इसकी तबियत खराब हो जाएगी तो जब तबियत खराब हो जाती है तो हम लोग भाई डाक्टर बुलाते हैं तो उसको सुई वुई लगवाते हैं दवाई देते हैं और तब वह ठीक हो जाती है तो जब भैंस हमारी जैसे बच्चा देती है त उसको हम लोग हल्दी गुड़ अजवाइन उसके पका कर तो तो उसको खिलाते हैं तेल पिलाते हैं फिर उसका देख भाल अच्छे से करते हैं कि अच्छे रहे और उसको खिलाते पिलाते हैं